हम तऽ छओ बहिन हियौ भाइ तऽ हौ नहि फिरभी लेकिन छओ बहिन हियौ हम पाँचो तऽ ठीक सबसँ बड़की जे हौ ओ खाली लड़ेमे रहौ एकदमसँ ओकराने किछु सील आओर बुद्धि हेबे नहि जबकि शादी हो गेलौ तैयो ओ खाली लड़े लए सोचते रहतौ सबसँ हमरालोगसँ लेकिन हम पाँच जे है ने एकदम एक साथ मिलिजुलि कऽ रहै ओ भी है बहुत अच्छा ओ भी बड़की दीदी भी लेकिन थोड़ा बहुत ओकर दिमाग ने खराब हो जाइ है लेकिन अच्छेसँ रहै पूरा हमलोगके साथ हरेक चीजके लिए मदद करै शादी शुदा है मदति करबे करतै कियाकि हमलोग छोटा हियै मम्मी तऽ है ने बहिनी छियै छओ बहिन है तऽ वही है ने सबसँ बड़ा शादी भी हो गेले हऽ तऽ थोड़ा बहुत मदति कर दहो थोड़ा नहि बहुत जादा मदति कर देहो हरेक चीज लेकिन ओकरा ई की ओ लड़े लगे हमरा लड़ाइ पसन्द नहि है एकदम सबसँ लड़े लगै हऽ हमलोग छोटा छोटा है तऽ हमलोगके डाँटते रहऽ ऐसे ही डाँटते रहऽ तनी तनी बात पर गुस्सा कर दऽ हमरालोगके अच्छा नहि लगऽ काहेकि हम ओ चल जा ने पाँचो ने एकसाथ रहऽ एकदम मिलिजुलिके एकदम देखबि ने तऽ लगतौ वाह सब मोहल्लामे बोलऽ है कि बहन तऽ ई लोग हऽ पाँचो एकदम एकदम एक साथ रहऽ है ककरो सँ कोइ मतलब नहि सब मस्तीमे रहै एकदम कोइ लड़ाइ झगड़ा एकदम सब तारीफ करऽ हऽ लेकिन ओ जब आबऽ ने तऽ हमर घरमे एकदम कैं कीच कीच होबे लगऽ लड़ै लगै एकदमसँ हमेशा लड़ाइ करते रहतो मतलब आज होतौ तीन चारि दिन नहि होतो फिर पाँचवा दिनमे होना ही होना है लड़ाइ ओकर बिना तऽ होबे नहि करतै लेकिन हमलोग मस्तीसँ रहऽ है लेकिन ओ भी आबऽ हऽ तऽ मजा आबऽ है दू दूगो बच्चा ओकर बिना तऽ हमलोग बेकार हियै आबऽ तऽ मजासँ रहऽ